دہلی کے لوگ مختلف مقامات کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں خاص طور پر وہ جگہ جو تاریخی یا قدیمی خوبصورتی رکھتی ہے چند مشہور مقامات یہ ہیں آگرہ تاج محل دیکھنے کے لیے جے پور راجستھان کے محل اور ثقافت کا مزہ لینے کے لیے منالی ہمالیہ کی خوبصورتی اور سردی کے مزے کے لیے شملہ پہاڑوں میں سکون اور فرصت کے نظارے رشی کیش گنگا کے کنارے اور روحانی تجربات کے لیے یہ مقامات دہلی کے لوگوں میں بہت مقبول ہے دہلی کے لوگ مزید مقامات کا سفر بھی شوق سے کرتے ہیں خاص طور پر ویکینڈ چھٹیوں کے دوران نینی تال خوبصورت جھیلوں اور پہاڑوں کے لیے مسوری پہاڑوں کی ملکہ کے نام سے مشہور ہے جہاں قدرتی حسن اور ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں امرتسر گولڈن ٹیمپل دیکھنے اور پنجابی ثقافت کا مزہ لینے کے لیے جموں و کشمیر قدرتی مناظر ہریالی اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے لیے ہریدوار گنگا کے کنارے مذہبی رسومات اور روحانی سکون کے لیے دہلی کے لوگ ان مقامات کا سفر اس لیے بھی کرتے ہیں کیوں کہ یہ قریب ہے اور کم وقت میں پہنچا جا سکتا ہے